जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम नॅचरल प्लांट जेन्ना ड्रॉ केल्लें तेन्ना म्हजी लायक म्हाका गट्स आयले की हांव रियली लायक ड्रॉयींग करूंक शकता म्हणून सो मागीर हांवें लायक लायक ड्रॉ करपाक लागून आमकां एक कोर्स आसलो तितून पार्ट घेयलो तेन्ना म्हाका लायक तांणी सिर्फ बेजिक्स शिकयिल्लें लायक दोळे कशें करून आसता लिप्स आयब्रोवज कशे आसूंक शकताय ऑर म्हणचें अशें लायक थोडे एक्सप्रेशन लायक कशे ते बट जेन्ना हांव तें लायक रियली ट्राय करूंक गेलें लायक एक रियल मनशाक तेन्ना कास्तीक जाली स्टार्टींग स्टार्टींग बट जेन्ना हांव ती प्रॅक्टीस करीत रावलें तेन्ना म्हाकोडें लायक रियली एक नॅचरल मनीस कसो काडूंक जाता तें म्हाका कोवलें आनी हातून आतां हांव अशें लायक ती म्हाका इतली हॅल्पफूल जाल्या की हांव रोखडेंच ती एकले मनशाक ड्रॉ करूंक शकता